دہلی میں کاروباری شعبے میں جو پریشانیاں آتی ہیں ان کی اپنی ایک یونین بنی رہتی ہے اور اس طرح کی پریشانیوں سے نپٹنے کا جو کام کرتی ہے وہ یونین کرتی ہے یونین وہاں کے انتظامیہ آفیسروں سے تعلّق رکھ کر قائم رکھتی ہے اور ان سے اپنی پریشانیوں کا نپٹارا کرنے کے لیے درخواست کرتی ہے اور وہاں کے جو ودھایک ہوتے ہیں سانسد ہوتے ہیں وہ یونین وہاں تک پہنچتی ہے یہاں تک کہ عدالتوں تک بھی یونین کا جو ہے رسائی ہوتی ہے اور وہ یونین پورے وہاں کے کاروباریوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہی بنی ہے